कौन बोल रहे है प्रणाम बेटा कौन बोल रहा है हाँ बताइये बेटा अच्छा बेटा बताइये अरे तो बेटा आपने आई डी कार्ड क्यों खोया बेटा तो आपको खोना ही नहीं चाहिए था ना अभी आपकी अर्द्धवार्षिक परीक्षा आ रही है आपने ऐसे समय में कार्ड खो दिया तो है ना कार्ड बनने में समय भी तो लगेगा बेटा आपको ध्यान रखना चाहिए था ऐसे रखने का थोड़ी होता है वो तो गले में टाँगते है बेटा तो बेटा आपने गलती करी है तो पी टी वाले सर तो बाहर खड़ा करेंगे ही न आपको आप इतने लापरवाह क्यों हो आपको ध्यान रखना चाहिए था आई डी कार्ड तो गले में टाँगते है बहुत जरूरी होता है वो बिना आई डी कार्ड के आपको कैसे रखेंगे वो अंदर बेटे क्षमा मांगने वाली बात नहीं है तो आपने ढूंढा कार्ड आपका कार्ड खो गया आपने ढूँढने की कोशिश करी स्कूल में ही होगा हाँ तो आपने दोस्तों से पूछो क्या पता किसी ने उठा के रख लिया हो आपके संग हसी मज़ाक कर रहा हो पूछा आपने दोस्तों से सब से अच्छा बेटा तो एक काम करो आप है ना नोटिस बोर्ड पे लिखवाओ है ना कि आपका आई डी कार्ड खो गया क्या पता नोटिस पढ़ के जिसको आपका मिलेगा कार्ड वो दे देगा हाँ लिखवाओ दो नोटिस बोर्ड पे बेटा बाहर पुस्तकालय में क्या करोगे जा के बाहर नोटिस है ना आपन सूचना पट सूचना पट पे लिखवाओ दो आपकी सूचना ठीक है ना जिसको मिलेगा एक दो दिन आप वो देखो इंतज़ार करो किसी को मिलता है तो आपको दे देगा ठीक है हाँ ठीक है मैं पी टी वाले सर से बात कर लूँगी ठीक है आप हाँ तो आप है ना तब तक है ना अभी देखो आपकी अर्द्धवार्षिक परीक्षा भी आ रही है है ना तो आपको नया कार्ड भी बनवाना पड़ेगा मिल जाता है तो ठीक है आप एक प्रार्थना पत्र भी लिख के दो ऑफिस में हाँ हम बन हाँ वो तो देनी ही होगी बेटा तो एक काम करना प्रार्थना पत्र में आपने मम्मी पापा का हस्ताक्षर भी लेके आना ठीक है और है ना एक सौ पचास रुपए का आपका भुगतान भी लगेगा इसका खोने के किए नहीं जी दोनों के साइन लगेंगे आपके दोनों के हस्ताक्षर होंगे अरे तो आपने गलती करी है तो आपको तो अपना सजा तो मिलेगी बेटा

हाँ ठीक है बेटा है ना ध्यान रखना हाँ हो जाएगा बेटा करवा देंगे ठीक है ध्यान रखना आगे से आपना हैना इस तरह से खोना मत आप हाँ जी धन्यवाद